مہاراشٹر میں تفریح کے روایتی طریقے مختلف خطوں اور آبادیوں میں مختلف ہوتے ہیں گاؤں اور کسانوں کے علاقوں میں روایتی طور پر کچھ کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے کہ پنہواڑی رسمیں جو کھیتوں میں زرعی کاموں کے دوران کی جاتی ہیں شہری علاقوں میں مختلف تفریحی مواقع موجود ہوتے ہیں جیسے کہ پارک کلچرل ایونٹس ہوٹلس اور فلم گھروں میں جانے کا موقع مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں سمندر کنارے پر تفریح کا خصوصی موقع ملتا ہے جہاں لوگ سمندر کا منظر دیکھتے ہیں اور ساحلی خوراک کا لطفت اٹھاتے ہیں قدیم شہری علاقے جیسے کہ پونہ ممبئی اور ناگپور میں قدیم عمارتیں بازارات اور تاریخی مقامات دیکھنے کا موقعہ ملتا ہے جو تاریخی وراثت کو ظاہر کرتے ہیں